मे इक बारी नुआया अपने गित्तै में बड़ी निक्की जेही ही ते में सोचेआ में बड़ा शैल फ्राक सूट लैना अपने गित्तै बस फोने उप्पर दिक्खना बड़े शैल शैल फ्राक सूट ते नमें नमें कपड़े में बड़ी खुश होई घरा आहलें गी आखेआ में एह् आला फ्राक सूट लेना ते तंदू मिगी इन्ना कोई पता नेईं हा कि केह् दिक्खियै लैंदे ते कियां लैंदे उत्थै जेइये उत्थां दा पता चलदा कि चीज शैल है कि नेईं ऐ

इन्ना इयां मूंह् लाल होऐ दा इन्ना रोह् चढ़ेआ इन्ना गंदा कपड़ा आया केह् सनांऽ में तुसेंगी जियां आई नया कपड़ा ते कोई पोचा बी नी बनांदा इन्ना गंदा कपड़ा भेजेआ नि उनें जेहका बाटम होंदा जेहदा मतलब में पचामा बनाना ओह् आहला कपड़ा इयां हा जियां लीरा होंदियां नेई जियां कोई पोचा बनाने दे लाइक बी नेईंं हा ऐ नया उने मि कपड़ भेजेआ ओह् ते छोड़ो उसी ते पिच्छे छोड़ो तुस जेहकी फ्राक ही उप्परे आहली ओहदी नेट ही ते नेट बिच इयां ओह् टुक्की ओड़ी दी ही नेट अद्धे अद्धे इयां सुराख होई गेदे है बड़े बड़े पता नेईं किन्नें टुके दा इया पूरा ओह् सारे इन्ना गंदा कपड़ु आय़ा मिगी ते बहूत खुदंक चढी ही नेईं ओह् बापस होआ ते नेईं में उसी दुआरा लाई सकी छड़ा पैसे दा नास होआ